گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور گرمی بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے اور میں نے اوشا کمپنی کی ایک پنکھا خریدی جو بہت ہی بیکار گھٹیا بہت ہی زیادہ گھٹیا ایکسپیرینس رہا جو نہ ہوا دیتی ہے نہ کچھ بس میں نے وہ پنکھا خرید کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے کہ میں وہ پنکھا خریدا اور مجھے وہ پنکھا لینے کے باوجود مجھے سڑی گرمی محسوس ہو رہی ہے اور میں یہ پنکھا لے کر بہت ہی زیادہ پچھتا رہا ہوں کہ کاش میں یہ پنکھا نہ لیتا میں دوسرے کمپنی کی پنکھا لے لیتا یا پھر اے سی لگوا لیتا یا کولر لگوا لیتا لیکن یہ پنکھا نہیں لیتا یہ پنکھا لے کر میں بہت زیادہ ہی پچھتا رہا ہوں اس لیے کہ اس سڑی گرمی میں میں سوچا کہ راحت دے گی لیکن یہ فین مجھے بالکل بھی راحت نہیں دے رہی ہے اور اس وجہ سے میں اس پنکھے کو توڑ پھوڑ کر پھینکنا چاہتا ہوں